जी साडी हावें घेतली ती खूब सोबीत सुंदर आसा ताचो रंग गुलाबी पूण खूब सोबीत तरेन जी आसा ताचेर रंगाचें चिकनाचें डिजायन केल्ले आसा म्हाका ही साडी खूब आवडली ही साडी न्हेसतकच चेहऱ्याचेर एक वेगळोच रंग फांकता त्या रंगान जे आसा एक बायल मनशेचें एक रूप खूब सोबीत दिसता ही साडी म्हाका खुपूच आवडली एक फावटी न्हेसून ती धुयली सुद्दां पूण त्या साडयेचो रंग सुद्दां ही सायडीच्यान तें सायडीन जालोना आसा तशीं ती साडी आसा पयशें जरी कमीयत आसलें तरी पूण ती साडी खूब जी आसा सुंदर दिसता दिसताना दिसतली की ती पांच हजाराच्या वयर आसतली साडी पूण ती एक हजारा भितरली साडी आसा ती साडी म्हाका खुबूच मानवली कित्याक ती बाजारांतल्यान घेतना ती साडी अशीच दवरली पूण ती खंयच्याच लोकांनी घेतली नाशिल्ली पूण ह्या रंगावरवी त्या साडयेचो जो आसा सोबीतकाय आनीक वाडली ताचेर जी फुलां कोरींव केल्ली आसात त्या फुलांनी ताची सोबा अदीक वाडला पांच मिटर जरी ही साडी आसली तरी ती साडी जी आसा ताची सोबा न्हेसतकरूच दिश्टी पडटा आनी त्या सोबीतकायेन ही साडी म्हाका घेवपाक जे आसा आग्रह केल्ल्यावरी जाला